आङो रुथि नानाय रुथि ओंख्रि संनाय खौनो जोबोत बायो मानो होनोबा रुथि खालामनायावबो जोबोत थाएम नांगौ जायो आरो रुथिखौनो आङो बिरात सावनो बाखायो आरो ओंख्रिखौबो हाया हास्लाबा बाखायो रुथि संनानै जायोबा जोंहा ओंखाम ओंख्रिखौनो खननै खनथामसो संनानै जानो हालायनाय सम जायो बेखायनो आं रुथिखौ बिरात नानो बायो संनोबो सावनोबो बायो जानोबो बायो आरो ओंख्रिखौबो हाखु दाखु संनानै जानांगौ जायो रुथि आरो ओंख्रि बे मोननैखौ आङो मालाबाबो संना जानो मोजां मोना आरो हानायबो नङा